भौतिक पुस्तकके किताब हमरा कऽ सबसँ बढ़िआँ लगैत छै सबसँ अच्छा भौतिक किताब लागैत छै एकरामे कोइ दिक्कत नहि आबैत छै भौतिक किताब पढ़ै मऽ सबसँ नीक लागैत छै जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक किताब पढ़ैमे सबसे मस्त आबैत छै जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक से विद्युत कऽ कैसे बनै छै बल्ब कैसे बनै छै बिजली कैसे उत्पन्न होइ छै सबसे बढ़िआँ अच्छा इलेक्ट्रॉनिकके चीज हय छै अर्थिंग कैसे आबैत छै लाइन कैसे आबैत छै घरमे आओर बल्ब कैसे बनै छै मतलब बल्ब जलते कैसे हैं सबचीज पढ़एमे मजा आबै छै कोइ दिक्कत नहि आबैत छै भौतिक भूगोल इलेक्ट्रॉनिक रहऽ भौतिक किताब रहऽ सबचीज हमरा आरके अच्छा लागै छै ऑडियो बुक तऽ सबसँ हमरा अच्छा लागै छै ऑडियो बुकमे कोइ दिक्कत नहि छै ऑडियो बुकमे जैसे कि हमरा मोटिवेशनल के बारेमे सीखना छै मोटिवेशन लेना छै सब सऽ बढ़िआँ छै ऑडियो बुक ऑडियो बुक की होइत छै कही भी घूमिके हमे सुनि सकैत छियै ओकर आवाजके जैसे कि हमरा इंगलिश सीखना छै ऑडियो बुकसँ सीखैत छियै ऑडियो बुक सुनिके हमे इंगलिश भी सीख गेलियै कोइ दिक्कत नहि हय छै जैसे कि हमरा सीखना छै कोइ कहानी कऽ बारेमे कविता कऽ बारेमे सब चीज हम ऑडियो बुकसँ सुनने छियै घरमे रहै सो के रहै कहीं भी सुनि सकै छियै पढाइके दौरान भी हमे ऑडियो बुक सुनि सकैत छी ऑडियो बुक सबसँ अच्छा लगैत छै ऑडियोमे कोइ दिक्कत नहि छै जैसे कि हमरा सीखना छै कोइ कविता कऽ बारेमे सुनना छै या कोइ कहानी सुनना छै जैसे कि तितली कऽ बारे मऽ चिलैन के बारे मऽ डॉगके बारेमे एंड इत्यादिके बारेमे सीखना छै तऽ सुनना छै तऽ सबचीजमे ऑडियो बुक से सुनै छियै सब चीज ऑडियो बुकमे सबसँ अच्छा आबैत छै ऑडियो बुक सुनैमे सबसे मस्त आबैत छै ऑडियो बुकमे सारा चीजके सुविधा रहैत छै गाड़ी चलाते भी बसमे ट्रेवल करते भी ट्रेनमे बैठते भी एंड एयरोप्लेनमे बैठते भी ऑडियो बुक सुनि लै छी ऑडियो बुक आओर बुक से सबसँ बढ़िआँ लागैत छै ऑडियो बुक एंड हैडफ़ोन लगाए कऽ सुनैमे सबसँ मस्त आबै छै गाना सुनै छी फिलमके स्टोरी भी सुनै छियै ऑडियो बुकसँ सबचीज सबसँ बढ़िआँ ऑडियो बुक लागैत छै ऑडियो बुक सुनए मे सबसँ मस्त